जी मैम नमस्ते बोलिए जी तो जी मैम हमारे पास चार पाँच किस्म के मछली हैं तो देखिए देखिए एक हमारे पास है ओ वह झींगा हाँ जो कि मैम एक सौ बीस रुपये केजी है हाँ और नहीं मैम क्वाल्टी भी तो है ना ऐसा नहीं है और अरे नहीं आप उसको एक बार खाइए फिर देखिएगा मार्केट में इसकी सेलिंग हमारे यहाँ ज़्यादा है और हमारे पास तीन वैराईटी की हैं मैम जिसमें से यह एक पॉपलेट है हाँ जी डेढ़ सौ रुपये केजी और हमारे पास एक हाँ और हमारे पास एक टेंगना है एक हाँ मैम वह है एक सौ चालीस रुपये केजी एकदम नहीं मैम आप एक बार देखिए तो सही हम आपको अच्छी क्वाल्टी के देंगे नहीं नहीं तो आपको हम कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं होगा आप एक बार उसको देखें मैम रेंज तो सही है हमारे यहाँ कितना चहिए मैम आपको मैम आपको कौन सा चाहिए पॉप्लेट चाहिए झींगा चाहिए क्या चाहिए पॉपलेट हुआ एक सौ चालीस रुपये केजी है मैम आपके लिए दस रुपये हो जाएगा कम बस मैम लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा क्यूँकि हमारे यहाँ से क्वाल्टी अच्छी दी जाती है

अच्छा आपको कितना देना है मैम आप बताइए लेकिन हम फिर इतना होगा हमने किया आपको कितना चहिए मैम हाँ तो हम आपको सही लगा के देंगे मैम आप पैसे के लिए वह नहीं करिए लेकि हमारे यहाँ क्वाल्टी भी आपको दी जाएगी और आपसे पैसा भी हम ज़्यादा नहीं लेंगे अरे मैम कुछ ज़्यादा ही आपने कम कर दिया हमारे पास भी तो कुछ बचना चहिए ना हमारे पास नहीं बचेगा मैम आप बताइए कुछ थोड़ा और बढ़ जाएगी मैम चलिए आपके लिए आपके लिए एक एक सौ तीस रुपये एक सौ तीस रुपये हम लगा कर आपको दे देंगे ठीक जी मैम नमस्ते